پہلے کے موبائل اور آج کے اسماٹ فون میں کافی فرق ہے پہلے کے جو پرانے موبائلس ہوتے تھے اس میں نیٹورک پرابلم بہت زیادہ ہوتی تھی پریشانیاں ہوتی تھی چار دیواری کے اندر چھت کے نیچے بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا بات کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے چار دیواری سے باہر صحن میں نکلنا پڑتا تھا یا چھتوں کا رُخ کرنا پڑتا تھا یا گھر سے باہر کسی کھلے میدان کھلی جگہ پر جا کر کے بات کرنا یقینی ہو پاتا تھا لیکن وہ پریشانیاں آج ختم ہو چکی ہیں آج اسماٹ فون کا زمانہ ہے اس میں نیٹورک بڑے ہی تیز سے کام کرتا ہے یہاں تک کہ تھری جی فور جی فائیو جی تک لانچ ہو چکا ہے لوگ اپنے کمبل کے اندر بھی آسانی سے نیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں آج اسماٹ فون کے اندر یہ بھی آ چکا ہے کہ ہم اسماٹ فون پہ آن لائن کلاسیں آن لائن پڑھائی آن لائن دینی اور دنیاوی اور عصری مختلف ناحیے سے مختلف کتابوں کا ہم مطالعہ اسماٹ فون کے توسط سے کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیرونی خبریں اور اندرونی بیرونی ممالک کی خبریں اور اندرونی ممالک کی خبریں ہم براہ راست نیٹورک اور فیس بک ٹوئیٹر اور انسٹاگرام کے توسط سے ان کی ان خبروں کی رسائی ہم تک ہو پاتی ہے اور ہم ان کو بخوبی سماعت کر سکتے ہیں اور بخوبی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آج کل فون سے بہت ساری سہولیات دستیاب ہو گئی ہیں ہم مختلف لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں کون کہاں ہے کیسے ہے کون کس جگہ ہے کوئی ہمارا قریبی کوئی ہمارا متعلق آ رہا ہے ٹرین میں ٹریولس کر رہا ہے سفر کر رہا ہے پلین میں سفر کر رہا ہے تو ہم اس کو بآسانی ٹرینڈ کر کے اس پہ لوکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک رہا مسئلہ کہ ہم ریچارج ہم سم کون سا استعمال کرتے ہیں تو ہم جیو سم استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں جو ہے نیٹورک تیزی کے ساتھ پرووائڈ کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور ریچارج ڈیٹا پیک جو ہمارا ماہانہ ہوتا ہے وہ دو سو انتالیس روپئے کا ہوتا ہے جس میں ڈیڑھ جی بی ہمیں پر ڈے ملتا ہے ایک دن میں یومیہ ہمیں ڈیڑھ جی بی ملتا ہے اور ہم اس کو خرچ کرتے ہیں